जय झूलेलाल मां दिव्या मां जेॾी महिल रोटी ठाहिण सिखयमि पहिरियों दफ़ो मां मुंहिंजी ममीअ खां सभु कुझु पुछियो हुओ चयूं छा ठाहियां ममी मां त मुंहिंजी ममी चयूं तोखे जेका वणंदी हुजे उहो शइ ठाहे मां भुॻा चांवर मुंहिंजी ममीअ खां पुछिया कीअं ठाहियां ममी भुॻा चांवर मुंहिंजी ममीअ ॿुधाई चईं पहिरीं बसरु ॻाढो कइबो हुन खो पोइ मूंखां बसि थोरो वधीक ॻाढो थी वियो हुन ॾींहुं माना भुॻा चांवर हिकदमु ॻाढा थी विया हुआ छो त हुन में पाण खे बसरु ॻाढो करिणो हूंदो आहे पर मुंहिंजी ममीअ ॾाढी सुठी रीति सां ॿुधाई मां मस्तु रोटी ठाहिणु सिखयमि पोइ ॿीहर मां वरी गुआर जी भाॼी ठाही हुई गुआर जी भाॼीअ में असां सिर्फ़ थूम विझंदा आहियूं थूम विझी करे अंबड़ी जी सीजन हूंदी आहे त अंबड़ी बि विझंदा आहियूं त मुंहिंजी ममीअ सेखारी थूम सावा मिर्च साड़े करे कीअं भाई हुन जे अंदरु गुआर भाफे करे विझबी भुंजबी पो हुन जे अंदरु मसाला विझी करे अंबड़ी विझी करे सिझाइबी सिम ते ऐं जीअं सिम ते सिझाईंदा आहिनि ईअं ई भाॼी ॾाढी सुठी थींदी आहे इहे सभु मुंहिंजी ममीअ मूंखे ॿुधायो मुंहिंजी ममीअ मूंखे सेखारियो हुओ पोइ मां जेॾी महिल शादी करे आयमि ॿार थिया ॿारु कीअं थींदो आहे की नवा नवा शयूं इहे उहो सभु सभु हुननि खे खपे त पोइ मूंखे हिकु दफ़ो मूंखे मलाई कोफ्ता ठाइणा हुआ पंहिंजे ॿारनि जे लाइ पो मां यूट्यूब जी मदद वती उन सां मां ॾिठमु सिखयमु ऐं उन मां मां ठाहियो हो ॾाढा सुठा थिया होआ एॾी रीति सां मां केॾी केॾीमल्हि घणा ई शयूं ईंदियूं आहिनि जेके पाण सिंधी ॾाढो घटि था खाऊं दाल बाटी आहे पंहिंजी डिश कान्हे पर मतिलबु ॿारनि खे वॾे थी त मां उहा यूट्यूब सां ॾिठी हुई पर मुंहिंजी एॾी सुठी ठही हुई दाल बाटी एॾी सुठी ठई हुई की ऑल्मोस्ट ॿार हुन जी फरमाइश कंदा आहिनि ऐं मूंखे चवंदा आहिनि की ममी असांजे लाइ दाल बाटी ठाहे असां दाल बाटी बि हुन खे मां ठाहे खाराए सघंदी आहियां इन करे मूंखे हाणे ममीअ खे जेतिरो ईंदो हो मूंखे ॾाढो ॾाढो सिखारियनि मुंहिंजे हथु में शिरी बि ममीअ जे करे आई आहे त मां कुझु बि ठाहिंदी आहियां ॾाढो सुठो ठवंदो आहे मुंहिंजी ममीअ खे वॾी वॾी थैंक्यू वॾी वॾी मुंहिंजी ममीअ जो आभार जय झूलेलाल